फ'वासेल'थार

मोनगोन फ'वासेब्लाबो लांफै बिसां नांगौ गायखेरखौलाय आयु गायखेरालाय मानो दैला जानांगौ जोंहा दैखौनो थोबसेबो होफेरा दैयानो होफेरा खथ' मोजां गायखेर थोलाय लाया जोंना गायखेरा नोंहा दैयानो गाज्रि खोमा नोंना दंखलनि दैजों मोसौ फिसा गोरलै बारा मार जायाखै ओंखायनो दैब्रां जादों खोमा गावहा दैखौनो बुरजा होनानै लादोंदां

लकेल होननानै सेलाय लायो गायखेरखौनो थोलाय लाया नोंनि थाखायसो दैब्रां जाबाय दैयानो होफेर ग्राङा गावहा दैखौनो बुरजा होनानै लाबाय खोमा मानसियाबा बिसि बुरजानि फुदुंखो फवासेल' गायखेर सानै साथामावनो खुरैनै गाहाम लोंनो बुरजा फुदुंबाय खोमा

ओइ दिनैनिफ्राय नाङाब्ला नाङा होनहाय मेरला आंना थोलाय लाया